ॾिसो बाईकींग जी दुनिया में ॾाढा मतलबु हिकु मन में उत्साह आहे की थोरो पाण वॾी यात्रा ते वञूं यां थोरो वधीक परियां वञूं अठि सौ किलोमीटर यां हज़ार लख हज़ार किलोमीटर थी वियो हज़ार वञिणो हज़ार अचणु थी वियो यां पाण ॾह ॾींहं ॿारहं ॾींहं पंद्रहं ॾींहं पंहिंजे जीवन खे ॾई करे दोस्तनि सां गॾु गाॾी ते पाण लद्दाख़ थी अचूं बाईक ते थी अचूं बाईक ते वञणु उते वरी वापसि अचणु ॾाढो मन में हिकु उत्साह आहे भले इन में ॾह ॾींहं लॻनि पंद्रहं ॾींहं लॻनि जॻहि जॻहि रुकी करे वेंदासीं रुकी करे घुमी करे वेंदासीं त हीअ मन में हिकिड़ी आहे मन आहे त उन हिसाब सां हिकिड़ो उत्साह बि आहे के हा करिणो आहे जिते जिते मन राज़ी त उन हिसाब सां आहे हिकु शौक़ु आहे त शौक़ जे हिसाब सां जो वञिणो आहे किथे घुमी अचूं ॾाढियूं दुनिया में ॾाढियूं जॻहियूं आहिनि छो की हाणे त छा ॾाढो बदिलाव अची चुकियो आहे कुझु देश हिक देश खां ॿिए देश में बि हाणे वञी सघूं था गाॾी बि अॼु कल्ह लॉंग ड्राईव जे हिसाब सां मतलबु लंबी वॾी तव्हां खे यात्रा करिणी आहे यां वधीक परियां वञिणो आहे परियां किथे घुमी अचिणो आहे त उन हिसाब सां गाॾीअ में घणे ई सुविधाऊं पहिरीं खां वधी चुकियूं आहिनि पहिरी के टाईम में गाॾियूं हाणे जे टाइम में गाॾी में ॾाढो बदिलाव अची चुकियो आहे पर मन में हिकिड़ी आहे मन आहे की पाण थोरो हिक देश खां ॿिए देश में वञूं यां इंड मतलबु उते ई घुमूं आसे पासे में थियो त लद्दाख़ थी अचो भारत देख में जीअं लद्दाख़ थियो यां आसे पासे या ॾाढा आहिनि त उते बि पाण थी अची सघूं था